औ

औ

माब्ला दानो लामाफ्रालाय बांसिनानो गाज्रि गोजाहाय मोजां नङा लामाफ्रा नों थांनाय बांसिनानै गाज्रि गोजा बिदिनो लामाफ्रानो सेस फाखा माबा होनायफ्रा गाज्रि जाजोबबाय अन्थाइ अनला हाब्रां हाला जेरावबो दैस्लुं गोजा थांनो जोबोर खस्थ' जागोन ओमफ्राय दालांफ्राबो बारा मोजां नङा बायजोबबाय दै खुरखाजोबबाय दालाय दैलां बोथोरनि अखा हाबाय थानाय नों थांथारनोबालाय थांजागोन दोनलांनो हागोन आं अब्लाबो खस्थ' मोनलांगोन आरो खिन्थु नोङो थाइमआ हले जोबोद गोबां नांगोन लामाया मोजां नङा नालाय गारिया खारनो हाया थाइमआ हले गोबाव नांगोन भारहायालाय लामा गोजाननि जों बिदिनो सारिस' फासस' लायो नोंबा खैला मैला अबे जायगायाव थांगोन ना खैला मैला सेन्टारआवनो थांगोन ए थांजागोन ओमफ्राय माथो सामफागुरियावलाय लायनांगोन ना मागोन लांफैनांगोन साबैसे ए बिदिबा दसे नेनांगोन आं ओरै माबायावसो दंफैयो नालाय काजलगावआवसो दसे नेनांगोन आं मानसि लाबोदों बेवहायबो जागोन हागोन नोंसोर बे औ नोंसोर बे सामफागुरि ओरै माबायाव बास स्टेन्द आव थाबाय था आं फन खालायगोन जाबाय अ बेहायनो थाबाय था औ बेहाय लोगो हमगोन